हॅलो एनपीएस हेल्पलायन हांव सुरेंद्र नायक उलयतां हांवें हालींच वैयक्तीक कारणा खातीर नवीन घरांक रावपाक गेला म्हजो पयलीचो पत्तो असो आसा घर क्रमांक पांचशें चार म्हापशेकर नगर ओमकार रेजिडेंसी म्हापसा गोवा आणी म्हजो नवीन पत्तो असो आसा घर क्रमांक एक हजार पुंडलीक नगर पर्वरी गोवा तुमचे कडेन एक मागणी म्हजो नवीन पत्तो कृपया म्हज्या एनपीएस खात्यांत अपडेट करचो म्हजो पान नंबर आसा एक स स दोन आट आट शुन्य